ایک مسافر کے طور پر جو کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی وہ ریسٹ روم ہے اور کھانے کی چیزیں ہیں اس لئے کہ جب آپ کسی لمبی سفر پر نکل جاتے ہیں دور دراز بہت کم موقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں آپ کو کوئی ریسٹورنٹ مل جائے یا ڈھابا مل جائے دور دور تک آپ کو کچھ کہیں تک ہوٹل یا ریسٹورنٹ یا ڈھابا نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے کچھ چیلنجوں کا سامنا کرتا کرنا پڑتا ہے اور رہی بات گیس اسٹیشوں کی تو میں ڈیزرو میری گاڑی ڈیزرو پر چلتی ہے تو اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ میں آلریڈی ڈیژل وغیرہ خود ایکسٹرا لے کر چلتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے کبھی زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی